शेयर बजारमे कम्पनी सबके स्टोक रहल छै जाहिसँ कि बड़ा बड़ा कम्पनीके मे लोक सब पैसा लगाबै छै आओर जब स्टोकके प्राइस बढ़ै छै तऽ लोकके जितना पैसा लगल रहै छै ओकरो प्राइस बढ़ै छै लेकिन जब कोइ कम्पनी अपन जमीनी स्तरपर काम नहि करै छै तब ओकर कम्पनीके भैलू गिरै छै तब ओकर स्टोकके भी प्राइस गिरै छै जाहिसँ कि लोकके पैसा भी कम भऽ जाइ छै अभी वर्तमान समयमे अपन भारत देशके स्टोकमे बहुत ही बड़ा उछाल देखल जाइ छै हमर देश भारतमे स्टोकमे पैसा लगाबैलए अलग अलग बहुत सारा प्रकारके डिजिटल ऐप आबै छै जकरामे लोक एकाउन्ट बनाके ओकर बाद के वाइ सी करिके करिके पैसा लगा सकै छै और अपन पैसाके बढा सकलै हए आओर एतना सब जानकारी हमरा शेयर बजारके बारेमे अभी तक भेल छै